कोंकणी भाशेक दुसऱ्या भाशे कडेन तुळा करप म्हळ्यार दुसऱ्या भाशेंतले जे शब्द आसा ते आमचे कोंकणींतले शब्द दोनाची एकामेका कडेन सांगड घालप आनी कोंकणी भाशा शिकप अथवा दुसऱ्याची भाशा कोंकणी मनशान शिकप अशे तरेन एकमेकांचेर आदान प्रदान करतगीर ती भाशा समजप सोंपें जाता आनी गोंयांत आयले रे आयले बाकीचे खंयच्याय स्टेटीतले लोक ती कोंकणी भाशा रोकडीच शिकून घेतात